पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार चोवीह पंदरहां सिप्तेंबर ॿ हज़ार ॿ सतरहां दिसंबर ॿ हज़ार सोरहां छवीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह टे अप्रेल ॿ हज़ार यारहां